बाइक के बारे में एक और बताऊंगा एक और चीज़ बताऊंगा कि कई लोग ऐसे नौसिखिये लोग रहते हैं बाइकर्स जो मतलब बहुत गलत तरीके से बाइक चलाते हैं औ कलाबाजियाँ दिखाते हैं एक पहिये पर गाड़ी चलाते हैं बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं वह गलियों में भी ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे हाइवे पर गाड़ी चल चला रहे हों इससे जो आम लोग हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वह दो गाड़ियों के बीच में से निकलने की कोशिश करते हैं तेज़ गा तेज़ चला कर और इससे दूसरे चलाने वाले को बहुत तकलीफ़ होती है और उनको नियमों का पालन भी करना चहिए कि हाइवे पर कैसे चलाना है गाड़ी या फिर गलियों में कैसे चलाना है पब्लिक प्लेस पर कैसे चलाना है और हेलमेट का भी प्रयोग करना चहिए कई लोग हेलमेट का प्रयोग नहीं करते कई लोग हेडफ़ोन गाने चला कर बाइक चलाते हैं या फ़ोन का इस्तेमाल भी करते हैं यह सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा